हेलो आब कम आब टीशर्टके कम्पनीसे बोल रहे हैं नऽ हम ई बहुते सारा हेलो हम हमरा चाही कोन कोन टी शर्टके नाम बताउ हम जेना जेना जे जेना हमरा गुफी कम्पनीके चाही आओर एडिडास कम्पनीके चाही सीवो कम्पनी आरकेँ चाही आओर हर साइजमे चाही जेना मीडियम साइज भऽ गेल जेना एक्स एल साइज भऽ गेल छोट पैघ साइज सेसभ चाही हमरा अहाँ लगमे मिल जायत ने तऽ ठीक छै तऽ मिल जायत तऽ अहाँ सम्पर्क कऽ कऽ अथी हमर ई नम्बर लिख लेब आ सम्पर्क आओर हमरा चाही तऽ मीडियम साइज हँ हँ सभ साइजके अछि ने आ अलग अलग रङ्गके अछि नीकवला देव किएकि हमरा कम अथी हमरा आरके गाँवमे हमरा नाम चलै अछि हँ इएह देब आओर आओर ओहिमे रूसी तूसी नहि आबय कम् अथी कपड़ामे ठीक छै किएकि हमरा मार्केटमे नाम चलैए एना की किछु खराबी भऽ जायत तऽ हमर कस्टमर घुमि कऽ चलि जायत हमरा पैसामे लॉस लागि जायत ठीक छै तऽ तऽ हम एक बेर लऽ कऽ देखै छियै अहाँकेँ कनी अथी ब्राण्डेड कम्पनी अथी कपड़ा अछि तऽ ठीक छै बिकायत तऽ हम आओर अहाँसँ लऽ सकै छी हँ इएह लऽ हम अहाँकेँ कहि देने छी किएकि हमरा मार्केटमे नामो चलै अछि तऽ हमरा नीकेवला चाही तऽ पैसा कितनो अहाँ लऽ सकै छी कम्पनी लेकिन कपड़ा नीक चाही हमरा कपड़ा तऽ ठीक छै तऽ तऽ हमरा तऽ हम अहाँकेँ एड्रेस बता देब हमरा घरेपर पठा देब ठीक छै तऽ अहाँकेँ हम ऑनलाइन अहाँकेँ हम ऑनेलाइन पेमेंट कऽ सकै छी ओ के ठीक ठीक ठीक छै ठीक छै धन्यवाद